اس وقت ہمارے علاقے میں لوک نایک اسپتال اور جے بی پنت اسپتال بڑے مشہور ہاسپٹل موجود ہیں ان ہاسپٹلز میں بھی ایم آر آئی سی ٹی اسکین یورین ٹیسٹ اور بڑے بڑے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے دہلی گورنمنٹ نے لوگوں کی سہولت کے حساب سے ہر جگہ محلہ کلینک فراہم کرائے ہیں اور ان محلہ کلینکس میں بڑے اچھے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کو بٹھایا جاتا ہے جو کہ علاقے سے جو بزرگ ہیں جو ہاسپٹلس کی لائن میں نہیں لگ پاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی سارے ٹسٹ فری کیے جاتے ہیں یورین ٹسٹ اور بلڈ ٹسٹ شوگر ٹسٹ اور جتنے بھی ایسے ٹسٹ ہیں جو گورنمنٹ فراہم کرا سکتی ہے سب طرح کے ٹسٹ ہمارے محلہ کلینک میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے علاقوں میں موجود ڈسپنسریاں ہیں جہاں آشا ورکرس کام کرتی ہیں جو علاقے کا سروے کرتی ہیں اور یہ پتا لگاتی ہیں کہ گھروں میں کون کتنے بچے ہیں جنہیں ڈوز دیے جانے ہیں